आंहाथ' जायखि जाया बेबायदि लिरनायनि जेबो रुटिन एबा सर' गैया माब्लाबा माब्लाबा आङो बेबायदिनो कलेजफोरावहाय कम्पिटिसन जाबा जायखिजाया बादायलायनायफोर जायोब्ला आङो बेहाय बाहागो लायो अब्ला आङो बेहाय बाहागो लानाय समाव आङो कलेजफ्राव बाहागो लायोब्लाथ' बेवहाय हरखाबैसो होयोनालाय बेखायनो हरखाबै होनाय जायो बेयावहाय आङो गोसोआव जा सानो गोसोआव मा सानो बेयो फैनायखौ आं लिरो बेदिनो लिरनानै आङो फरायो आं लिरनायखौ मोजाङै नायो लिरो लिरनानै गोसोआव जा फैयो बेखौनो आङो लिरो आङो बांसिनानो हारिनि फार्से मोजां मोनो हारि जांख्रिखांनाय हारि जौगाखांनायनि फार्से आंनिनो मोजां मोनो बेनिखायनो आं बेबायदि समाज एबा हारिनि जौगानायनि फार्से बर' हारिनि फार्से आङो बेबायदिनो खन्थाइफोर लिरो जेरैहाय बड'फा उफेन्द्र नाथ ब्रह्म बड'फा उफेन्द्र नाथ ब्रह्ममोन बिथांमोन बायदि आङो खन्थाइफोर लिरो बिथांमोननिखौ लानानै आं खन्थाइ लिरो मानो होनब्ला बिथांमोनहा बर' हारिनि गेजेराव गोबां गोबां बायदिसिना मावना गालांबाय बर'हारिनि जौगानायनि सायाव गोबां नाजालांबाय बेफोरखौ लानानै आङो खन्थाइ लिरनो मोजां मोनो खन्थाइ लिरो बांसिन बादायलायनाय बा खम्पिटिसनफोर जायोब्ला आङो बेवहाय खन्थाइफोर लिरो खन्थाइफोर लिरो खन्थाइ लिरनायाव गोबां बेफोरबायदि टफिखफोरखौ लानानै आङो खन्थाइ लिरो मानो होनब्ला बिथां बड'फा उफेन्द्र नाथ ब्रह्म मोनहा बर' हारिनि गेजेराव गोबां रोखोमनि खामानि मावलांबाय नाजालांबाय बर' हारिया जाहाथे मोजाङै मोजां गोजौवाव थाङो बेफोरखौ लानानै आङो खन्थाइफोरखौ लिरनो मोजां मोनो खन्थाइ लिरनायाव आङो बायदिसिना खन्थाइ लिरनायाव आङो बायदिसिना बिथांमोननि सायाखौ लानानै आङो लिरो बिथांमोनहा सिगां समाव माबायदि खामानि मावलांदोंमोन बेफोरखौ लानानै आङो लिरो बेबायदिनो हारि फोजाखांनाय समाज फोजाखांनाय समाजनि फार्से आंहा खन्थाइखौ लिरनानै जोबोर मोजां मोनो बेबायदिनो मालाबा कलेजफोराव थानायाव वाल मेगाजिन बायदिफोर होनो गोनां जायोब्ला आङो न'वावहाय लिरो न'वाव लिरनायाव आङो गोबां बायदि खन्थाइफोर फरायो बे फरायनायाव फरायनानै आङो गोबां बिदिनिफ्राय गियान लायो माबायदि लिरोबा माबायदि जायो माबायदि जानांगौ बेफोर बायदिखौ नायनानै आङो खन्थाइखौ लिरो बेफोरबायदि बेफोरनि सायाव साया लानानै नायनानै फरायनानै मोजाङै नायनानै आङो लिरो गोबां गिदिर गिदिर खन्थाइगिरिफोर जेरै रुपनाथ ब्रह्म मदाराम ब्रह्म बिथांमोननि बायदि खनथाइफोरखौ फरायनानै आङो सोलोङो माबायदि लिरोब्ला माबायदि जायो माबायदि लिरोब्ला खन्थाइफोरा मोजां जायो गोदै जायो माबेमाबायदि राव बाहायोब्ला खन्थाइफोरा मोजां जायो बेफोरखौ लानानै आङो लिरो आं बेबायदिनो गोबां खन्थाइ लिरनानै आं जोबोर मोजां मोनो खन्थाइफोरखौ आं बांसिनानो हारि एबा समाजनि फार्से लिरनानै मोजां मोनो हारि एबा समाजनि अनगायैबो आङो बेबायदिनो गोबां रमान्टिक खन्थाइफोरबो लिरखांबाय रमान्टिक माने मिथिंगाखौ मोजां मोन्नानै लिरनाय बेदिनो बायदि बिबार बायदिफोरखौ मोजां मोननानै लिरनाय बेफोरबायदि खन्थाइफोरखौ आङो लिरो वाल मेगाजिन फोराव होनो गोनांब्ला आङो हारि एबा समाजनि फार्से जौगाखांनाय बेफोर बायदिखौ लानानै आङो लिरो जेब्ला आङो खन्थाइ लिरो अब्ला आङो गावनि खन्थाइखौ फरायनानै जोबोद मोजां मोनो मानो होनब्ला आंनि गोसो सिङाव जा बेरखाङो जाफैयो बेफोर खन्थाइफोरा जोबोद आं गोसो जानानै लिरनाय बेनिखायनो आङो खन्थाइफोरखौ लिरनानै जोबोद मोजां मोनो लिरनाय आब्रुथिफोरखौ आङो गोबां गिदिर गिदिर खन्थाइगिरि फोरनिफ्राय लानानै आङो सोलोङो लिरो